अस खेल्लने बिच पसंद करने आं जि'यां में खो खेल लैन्नी ऐं बाहंटे खेली लैन्नी ऐं स्टापू खेलनी ऐ अपना फिर तैरना बड़ा अच्छा आंदा मिगी उल्टा डुपकी मारियै तैरने च बड़ा मज़ा आंदा ऐ अपने बच्चें ई कुतै घूमन लैना होऐ इ'यां अस सर्कस दिक्खन चली जन्ने ऐ सर्कस दस्सने बच्चें गी डांस करना आंदा ऐ डांस करना में बड़ा पसंद करनी ऐ मेरी गुड़िया बड़ा अच्छा डांस करदी ऐ बेटे गी इ'न्ना इंटरस्ट निं ऐ फिर घर अपने बच्चे कन्नै जि'यां साढ़े कल्चर चा आइये कि अस राह्ड़े राह्ने ऐ फिर जि'यां देआली आई जंदी ऐ ओह्दे बिच बी अस देआली दिवाली मनाने ऐ अपने बच्चें ई दस्सने आं कि दीपक कि'यां जलाने न फु'ल्लें दी रंगोली कि'यां बनानी ऐ कलर दी रंगोली कि'यां बनानी ऐ एह् चीजां अस अपने बच्चें गी दस्सना जादा पसंद करने ऐं क्योंकि बच्चे बैट बी खेल्लदे न फुटबॉल बी खेल्लदे न चिड़ी छिक्का बी खेल्लदे न अपने फ्रेंड कन्नै खेल्लना छुप्पन छपाई खेल्लदे न बच्चे बी अपने फ्रेंड कन्नै खेल्लदे न उ'नें बी अद्धा घैंटा घैंटा जरूर दि'न्ने खेल्लने ई पकड़ पकड़ाई खेल्लदे न सानूं बी कदें कदें अपने बच्चें आं कन्नै खेल्लना पौंदा क्योंकि बच्चें कन्नै खेल्लना बड़ा जरूरी ऐ अज्ज दे टाइम च इ'न्ना टाइम निं होंदा बच्चें कोल की अस खेलचै बच्चे नेईं खेल्लना होऐ बच्चें कन्नै बच्चे फोन गै चलांदे रौहंदे न अस चाह्न्ने आं बच्चे थोह्ड़ा फोन कोला दूर रौह्न अपने कल्चर गी सिक्खन अपनी डोगरी भाशा गी सिक्खन अपनी डोगरी खेढां सिक्खन बच्चे ते थोह्ड़ा उसी मस्ती च रौह्न इ'न्ना दिन्ने आं उ'नें ई टाइम